ہمارے استاد جیسے ہمارے پیر صاحب ہوتے ہیں محمد فیاض الدین فریدی محمد ریاض الدین فریدی مولوی جنید حسین فریدی یہ ہمارے روحانی استاد ہیں اور انہیں کو ہم پسند بھی کرتے ہیں انہیں کے کہے ہوئے باتوں میں چلتے بھی ہیں اور انہیں کی باتوں کو مانتے بھی ہیں اور کئی جگہ ایسے ہیں جیسے اجمیر میں جاتے ہیں وہاں کے خادم صاحب سے ملاقات ہوتی ہے ان سے گفتگو کرنے میں اچھا لگتا ہے جیسے نظام الدین اولیاء کے مزار پہ جاتے ہیں وہاں کے خادم صاحب سے ملاقات ہوتی ہے ان سے ان کو بھی مان سمان کے ساتھ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں ٹائم وقت گزارتے ہیں وہاں پہ اور اچھی گفتگو کرتے ہیں وہاں سے جو ہے تو اچھی اچھی تعلیم حاصل ہوتی ہے ہمیں اردو سے اور اردو کی جانکاری ان سے اچھی ملتی ہے ہمیں عربی کی جانکاری اچھی ملتی ہے ہمیں